पाँच हज़ार तीन सौ नौ नब्बे हज़ार चार सौ दस एक लाख दो सौ दस छः लाख आठ हज़ार आठ लाख दस हज़ार